सिंगही मछली बढ़िआँ होइ छनि ओ खोज करैत छनि लोक मिलैत नहि छै यहाँ तब ओ तऽ बेसी दाम रहैत छै हजार रुपैआ रहै छै कतला रहै छै चारि सए रुपैए सिंगही रहै छै ओहो पाँच सए रुपैआसँ कम नहि रहै छनि लेकिन लोग माङ्ग करै छनि तऽ दू चारि दिनके बाद दए जाइ छनि ओसभ मछली बहुत महँगाइ रहै छनि महँगाइ रहलाके बाद जे खायवला छै से ओ खोजबे करै छथिन तऽ खोजै छथिन तऽ दए जाइ छथिन मा माछ मारयवला पहुँचाय दै छनि दू चारि दिना पहिने कहलका तऽ ओसभ पहुँचाय देलका सभ उएह दू चारि रङ्गके भाव रहलै सभके ककरो हजार रुपैआ रहलहु ककरो पाँच सए रुपैआ रहलौ ककरो चारि सए रुपैआ रहलौ ककरो पाँच सए रुपैआ ओनाही ओनाही सभके भाव अलग अलग रहैत छनि जे माङ्गलक बढ़िआँ बढ़िआँ जे मिलत सिंगहै सभसँ बढ़िआँ होइ छै ओ मिलबे नहि करै छनि तऽ ओ तैओ लोक हजारोँ रुपैआके खाय लेल तैयार रहै छनि तऽ ओ दै छनि मछमरबा दए दै छनि मारि मारि कऽ तऽ पहुँचाय जाइ छनि घरके तऽ ओ खाइ छथि बढ़िआँसँ